क'क्राझार जिल्लायाव जोङो रायज्लायोबा बिरात खोथा दङ जेनेबा राजखान्थिआरि लायोबा जोंहा राजखान्थियारि जायनोखि पलिटिकेल मोन्थाय बेखौ माने पलिटिकेल राइट्स बेखौ जोङो बिरात सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो मोननाय जाखादों होम्बा जुदि जोङो लायोबा जेनेबा जोंहा राजखान्थियारि मोन्थाय जायनाकि मेन सोमावसारनाय जायगाया जाहैदों जोंहा दतमा जायनाकि बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङाबो दतमा हालामनिनो खामोन दा जोंहा दतमानि जेनेबा राजखान्थिआरि मोन्थाइफोरनि जेनेबा राजखान्थिआव माबायदि बिथोन बिहोमा होदों बेफोरखौ जोङो बिजिरनानै नायोबा जोंहा गोबां एम एल ए एम पिस बेफोरबायदिबो दङ आरोकि जेनेबा बावैसो सिगां उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्टमोन गोबां समनिफ्रायनो जानाय ओमफ्राय बिनि उनाव दा जोंहा आसाम स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि जायनाखि सेयारमेन बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो दा जोंनि सासे बर'निनो एम एल ए आरोकि जोंनि बर' क'क्राझार जिल्ला एरियानिनो ओमफ्राय बिनि उनाव दङ दा जोंहा बि टि आर जायनाकि बि टि आरनि जेनेबा बिटिआरनि सिगांथ' जोंहा बिटिसिमोन दा बिटिआरनिखौ रायज्लायोबा दा जोंहा बिटिआरनि सिफ हिसाबै प्रमद बर' बिथां दं जायनाकि अल बड स्टुडेन्टस युनियन जायनाकि फरायसा आफादनियाव बिरात गोबावनिफ्रायनो सेक्रेटारि जानानै गोबां बिथिङाव इडुकेसन बिथिङाव एबा हारिनि जौगानायनि बिथिङाव खामानि मावगाबोसिनो दंखायोमोन होनबा जुदि आङो एम एल एफोरनि जुदि माखासे एबा इ एम जायनाकि जोंनि जायगानिआवबो एक्जिकिउटिभ मेम्बार नङा होम्बा बेफोरबायदिनि खोथाखौ रायज्लायोबा जुदि जोंहा गोबां जौगानाय दङ जेनेबा क'क्राझार जिल्लायाव माखासे स्किम्सफोर जेरखम लामा बानायनाय स्किम्स फ्लाइअभार बानायनाय ओमफ्राय हाग्रामा दालां बेफोरबायदि स्किम्सफोरा जोंनि जिल्लायारि जायनाकि जिल्लानि सिङाव थानाय सोरखारफोरनिफ्रायनो दाफुंजानाय दा बुंनो थाङोबा जोंहा बेफोरनोसै बर'नि बिफा बड'फा जायनाकि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि मुङावबो बिनि गोथौ सह' फबनाय जायगा जायनाकि दतमा हालामाव फबदोंमोन बे जायगाखौबो जोंनि जिल्लानि माखासे राजखान्थिआरिफोरनि नाजानायावनो बिनि फबनाय जायगाखौ जों थुलुंगाफुरि होननायनि नाम खालामनानै बेनो मोनसे फार्क बायदिबो खालामनानै होनाय जादों